जब मैं खाना पकाने के लिए तैयार होती हूँ तो कुछ चीज़ें पहले से तैयार रखती हूँ जैसे सबसे पहला सब्जियाँ काटना सब्जियों को धोकर जैसे कि टमाटर प्याज़ शिमला मिर्च गोभी या कोई भी दूसरी सब्जियाँ उन्हें काटकर तैयार रखता हूँ दूसरा मसाले और तड़का की तैयारी कुछ रेसिपीस में मसाले को पहले से तैयार करके रखना होता है जैसे कि जीरा हल्दी मिर्च मसाला या गरम मसाला का मिश्रण तीसरा आधुनिक कढ़ाई या बर्तन जिसमें मैं भोजन पकाने वाला हूँ उसे पहले से साफ करके तैयार रखती हूँ चौथा पकड़ने की सामग्री जैसे की चम्मच कटोरियाँ बर्तन जो मुझे भोजन पकाते वक्त ज़रूरत पड़ सकती है उन्हें पहले से अरेंज करके रखती हूँ इस तरह से खाना पकाने से पहले मैं ये ऊपर दी गई चीज़ों को तैयार रखती हूँ ताकि भोजन पकाने के समय मुझे हर चीज़ असानी से मिल जाए और काम भी जल्दी हो सके